हैलो नमस्ते अच्छा केह् नाम ऐ तुं'दे बच्चे दा अच्छा कोई गल्ल निं अवा बच्चें दे इसलै पेपर आ दे ते कोई छुट्टी थ्होई निं सकदी ऐ वैसे हां कोई निं छुट्टी मिली जाग पर बच्चे गी अद्धी छुट्टी दे बाद गै भेजना असें